ये क्या हो रहा हलो हाँ हाँ जी बोलिए हम मौरान एस्टूडियो

जी आपको इस मेंशन के लिए क्या क्या मतलब कए के लिए करवाना है फ़ोटोशूट शादी के लिए जी कितनी तारीख को पाँच तारीख से कितनी तारीख तक और क्या क्या करवाना है उसमें आपको अलग अलग मेहंदी फ़ंक्शन ये अलग अलग होंगे ना फिर तो चार्ज उसका अलग अलग रहेगा वैसे आप पूरा मिला के पेमेंट में एक लाख रुपये समथिंग हो जाएगा

आप उसमें क्या क्या चाहते हैं मतलब वीडियो फ़ोटोज़ ओर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जी फ़ोटो फ़ोटोशूट वहीं पर होगा कि कहीं अलग स्थान है जैसे कहीं पर जाना है लोकेशन बता दो आपकी लोकेशन बता दीजिए

और कुछ हाँ टाइमिंग मेरा जैसे शादी में होता है तो हमारे इस्टूडियो की तरफ से आपको एक भेज़ दिए जाएँगे आप उनसे खिंचवा लीजिएगा फ़ोटो वीडियो सब के लिए कितनी तारीख को आना है आठ तारीख से जी बिल्कुल वेलकम